جی ہم نے زومیٹو سے کلچا نہاری اور شیرمال کباب اور مٹن کی بریانی ہم نے آرڈرز کیے تھے لیکن ٹائم سے نہ لانے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہونے کی بنا پر ہم نے اسے منسوخ کر دیا اور کسی وجہ سے ہمارے پیسے بھی زیادہ کٹ گئے تھے جس کی وجہ سے ایک سبب یہ بھی بنا کہ ہم نے اس کو منسوخ کردیا اور ویب سائٹ پہ جا کر اس کی جو ترتیبات ہے اس ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے کینسل کر دیا